دلی میں لوگ اپنا فارغ وقت کیسے گزارنا پسند کرتے ہیں پارکس اور گارڈنس میں سیر لوگ لودھی گارڈن انڈیا گیٹ لانس یا بوٹانیکل گارڈن جا کے واک یوگا یا فیملی کے ساتھ آرام فرماتے ہیں مالز اور شاپنگ سینٹرس میں گھومنا سلیکٹ سٹی واک ڈی ایل ایف پرومیننٹ جیسے مالس میں شاپنگ مووی دیکھنا اور کھانا انجوائے کرتے ہیں تاریخی مقامات کی سیر لال قلعہ قطب مینار ہمایوں کا مقبرہ جیسے پلیسز پر لوگ ہسٹری اور آرٹ کا لطف اٹھاتے ہیں کیفیز ار اور ریسٹورینٹس میں ٹائم اسپینڈ کرنا حو حوض خاص کناٹ پلیس جیسے ایریاز میں لوگ کافی ٹی یا ڈنر انجوائے کرتے ہیں موویز دیکھنا سنیما ہالس یا نیٹ فلکس امیزون پرائم جیسے او ٹی ٹی پلیٹفارمس پر نئے شوز اور فلمس دیکھتے ہیں اسپورٹس اور فٹنیس کچھ لوگ جم جاتے ہیں کچھ آؤٹ ڈور گیمس جیسے فٹ بال سائیکلنگ پسند کرتے ہیں بکس پڑھنا یا میوزک سننا کوائٹ ٹائم میں لوگ مناولس پوئٹری پڑھتے ہیں یا میوزک سن کر رلیکس کرتے ہیں